کھانا پکانے سے پہلے میں کھانا بنانے والی وہ ان ساری چیزوں کو پہلے سے ہی تیاری کری کر کے رکھتی ہوں جو اس کھانے میں ضروری ہیں جیسے کچی سبزیاں مصالحے دال نمک چاول بھگو کر رکھنا آٹے کو گوند کر رکھنا اور سبزیوں کو اور زیادہ دھو کر ان کو میرینیٹ کر کے رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کھانا بنانے سے پہلے ہمیں کئی ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہے ذائقوں کو دھیان دے کر ان طرح کے مصالحے نکالنا جو اس ذائقے میں یا اس کھانے میں بہت زیادہ ضروری ہے جیسے اگر ہم قیمہ بنا رہے ہیں تو قیمہ بنانے سے پہلے ہمیں اس اس گوشت کو بہتر طریقے سے قیمہ کرنا ہوگا اسے بہت ہی باریک کرنا ہوگا جس سے وہ قیمہ بہت بہتر بن پائے تو یہ کھانا بنانے سے پہلے کا کام ہوتا ہے اگر ہم کوئی سبز گوشت بنا رہے ہیں تو اس سبزی کو بھی ہمیں کاٹ کر دھو کر رکھنا پڑے گا یا پھر اگر ہم گوشٹ بنا رہے ہیں تو مصالحوں کو اور الگ سے لا کر رکھنا پڑے گا جس سے گوشت بنانے میں ہمیں کسی طرح کی پریشانی نہ آئے کھانا بنانے سے پہلے ہمیں اور بھی بہت زیادہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ کھانا بنانے کا طریقہ کون کون سا کس طرح کا ہے تو وہ چیزیں بھی پہلے سمیٹ کر رکھ لیں کچن کو صاف رکھیں جو بھی بھی برتن میں ہم کھانا بنا رہے ہیں اس کو بھی صاف رکھیں یہ بھی کافی زیادہ ضروری ہوتا